हम लोग बेगूसराय जाते हैं अस्पताल प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर दिखाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जाने में भी समय लगता है हमलोग जब तक घर से निकलते हैं वाहन की व्यवस्था भी नहीं है अगर जाते हैं तो वहाँ बहुत समय बाद पहुँचते हैं हमलोग का पुर्जा लगता है सौ डेढ़ सौ पुर्जा के बाद लग जाता है हमलोग इन्तज़ार में बैठे रहते हैं काफ़ी समस्या होती है कोई भी चीज का प्रबन्ध नहीं होता है हम लोग भूखे प्यासे रहते हैं कितनो इमरजेन्सी रहेगी इस कितनो इमरजेन्सी रहेगी हमलोग को वहाँ इन्तज़ार करना पड़ेगा जब तक सौ दो सौ चिट्ठा नहीं निकलेगा लम्बी लाइन लगी रहती है वहाँ पर उसके बाद हमलोग को रात हो जाती है आने में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है भूखे प्यासे रहना पड़ता है बीमारी के साथ में हमलोग भी बीमार हो जाते हैं उसके बाद है अगर पुर्जा भी आया तो कहीं बोलेगा जाँच कराने के लिए जाइए कहीं खून जाँच होगी दूर में कहीं एक्सरे होगा दूर में कहीं अल्ट्रासाउन्ड होगा दूर में वहाँ वहाँ हमलोग को लेकर जाना पड़ता है वहाँ भी लाइन लगनी लगानी पड़ती है रुपया भी बहुत खर्चा हो जाता है हमलोग गरीब हैं गरीब परिवार से हैं लेकिन तब पर भी वहाँ डॉक्टर नहीं समझता है बहुत महँगा इलाज हमलोग नहीं करवा सकते हैं तो उसमें भी समस्या आती है अगर अस्पताल जाते हैं सरकारी तो वहाँ भी नहीं हमलोग को सुझाव मिलता है प्राइवेट में जाते हैं तो रुपया भी लगता है बहुत समस्या मिलती है देखने को कहता है वहाँ जाइए एक्सरे कराने के लिए वहाँ जाइए खून जाँच कराने के लिए वहाँ भी लाइन लगानी पड़ती है हमलोग को लाइन आते आते बहुत समय हो जाता है लाइन में लगे रहते हैं पैसा भी खर्च करते हैं समय पर हमलोगों का इलाज़ भी नहीं हो सकता है दवाई भी महँगी होती है जाने आने में भी समस्या होती है गाड़ी घोड़ा भी नहीं मिलता है रात हो जाता है आने में भी समस्या होती है उसके बाद है मनमाना रुपया हमलोगों को वहाँ माँगा जाता है जहाँ पाँच रुपया का टैबलेट है हमलोग को पचास रुपया वहाँ माँगा जाता है हमलोगों को देना पड़ता है क्योंकि आदमी से बढ़कर रुपया नहीं है हमलोग डॉक्टर के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं जहाँ से भी होगा वहाँ से भी हमलोगों को उतना रुपया जमा करना पड़ता है बहुत समस्या होती है हमारे बेगूसराय ज़िला में बहुत असुविधा है कोई चीज़ की सुविस्था ही नहीं देती है सरकार जहाँ भी हमलोग जाते हैं परेशानी बढ़ जाती है रौदी का दिन रहता है ठण्डी का दिन रहता है उस समय भी हमलोग को परेशानी झेलनी पड़ती है बीमारी को लेकर के एक बीमारी रहता है उसके साथ में हमलोग भी बीमार पड़ जाते हैं जाने में आने में वहाँ भर दिन बैठे रहता है रहना पड़ता है लाइन लगानी पड़ती है पुर्जा का इन्तज़ार करना पड़ता है तब तक बीमारी लोग और परेशान हो जाता है किसी की कोई सुनवाई भी नहीं लेता है कुछ नहीं सुनता है जब तक पुर्जा नहीं निकलेगा तब तक कोई सुनवाई भी नहीं होगी हमलोग बहुत परेशानी में रहते हैं बीमारी को लेकर के रंगबिरंग की बीमारी आजकल निकल गई है हर बीमारी की परेसानिए है सब बीमारी में परेशान हमलोग रहते हैं कभी उस डॉक्टर का जाते हैं कभी दूसरे को कभी तीसरे डॉक्टर को जाना पड़ता है सब अलग अलग डॉक्टर के यहाँ हमलोग जाते हैं रुपया लगाते रहते हैं लेकिन उसकी बीमारी का कोई समाधान नहीं निकलता है हमलोग पूरा परेशान रहते हैं बेगूसराय भी दूर है हमारा घर भी दूर है कोई गाड़ी छकरा का कोई इन्तज़ाम भी नहीं है गाड़ी भी नहीं मिलती है हमलोगों को एक घन्टा लगता है एन एच पर पहुँचने में एन एच पहुँचते पहुँचने से पहले हमलोग को बहुत नष्ट हो जाता है कितने का तो दम निकल जाता है पहुँच भी डॉक्टर के पास पहुँच भी नहीं पाते हैं इसीलिए हमको बहुत बीमारी लेकर के बहुत परेशान रहते हैं और डॉक्टर भी बहुत दूर में है बेगूसराय जैसे जाने में भी समय लगता है बहुत बीमारी को लेकर के और डॉक्टर को लेकर के बहुत बड़ी समस्या हमलोगों को झेलनी पड़ती है बहुत चीज़ को झेलनी पड़ती है रुपया भी लगता है और आदमी की भी जान चली जाती है